अ मा

आं दा सम मोननाय नङा रबिबारबासो थांनो हागोन आं रबिबारावसो थांनो हागोन मा खामानि ए हाजिराफोरासो बेसे बेसे होगोनबा आरायस'

माइरं जावनाय आरो मा एसे बारायना होजाया होनबा दे दे जागोन दे आरो रबिबारावसो थांनो हागोन आं दे दे जागोन दे थांगोन

अ जागोन दे जागोन दे मावनो हागोन औ जागोन दे थांगोन दे रबिबारावसो थांनो सोलाबसिगोन

दा थांनो सोलाबनाय नङा औ दे दे औ हाजिराखौ थिनस'खौनो होबानो जाबाय सानसेयाव दे मावहैगोन नै आङो स्कुलावसो गथ' लांनो फैदों नोंलाय माथो खालामदों औ दे दे थांगोन दे